ये मैडम आगरा का सबसे फेमस दुकान है और आपको पूरे आगरा में इससे कम दामों में और इससे अच्छी मोबाइल आपको कहीं नहीं मिलेगी तो हमारे यहाँ मोबाइल भी है मोबाइल अगर आपको लेना है कम्पूटर भी है सब कुछ है यहाँ पर तो हमारे यहाँ बीवो वी ट्वेंटी सेवन फाइव जी है इसमें जो आपका सिम लगेगा वह फाइव जी रहेगा फाइव जी सिम सपोर्ट करेगा इस मोबाइल में और आपका फोटो एकदम बिल्कुल क्लियर आएगा और मोबाइल का कैमरा भी कम से कम पचास मेगापिक्सल का है और बहुत ही अच्छा इसमें फोटो आएगा जो भी आप फोटो खींचेंगी एकदम क्लियर फोटो रहेगा बीडियो भी आप इससे अच्छा बना सकती हैं किसी के यहाँ शादी बर्थडे है तो एकदम क्लीन वीडियो आएगा आपको कोई इसमें रुकेगा नहीं वीडियो जब आप चला कर देखेंगी तो और यह आपको कम दामों में मिल जाएगा और अगर आपके पास पूरा कैस नहीं है तो आप इसको मतलब किश्त के रूप में भी ले सकती हैं और ये मोबाइल लगभग बीस हज़ार रुपये के आस पास पड़ेगा आपको अगर आप किश्त में लेंगी तो आपको बीस हजार रुपये लगेंगे और दो हज़ार रुपये इन्टरेश्ट आएगा तो लगभग आपका बाईस हज़ार रुपये होगा तो आपको पहले सात हज़ार देना पड़ेगा हार्ड कैस सात हजार अभी तत्काल दे देना देना होगा और इसके बाद आपका ई एम आई बनेगा तो आपका जो ई एम आई बनेगा वो आपको तीन हजार रुपये जो किश्त होगा न तीन रुपये तीन हजार रुपये हर महीने देना होगा तो तीन हजार रुपये के हिसाब से आपका आएगा तीन मतलब पाँच पाँचवे महीने में आपका पूरा किश्त कंप्लीट हो जाएगा ठीक है तो बहू के लिए भी तो ये बढ़िया मोबाइल है और बहू के लिए पढ़ी लिखी बहू हैं आपकी तो एकदम बढ़िया मोबाइल है ये उनको भी आप कल ले कर आइए और दिखा दीजिए औ यहाँ पर आ कर ख़ुद देख लेंगी तो इनको अब हंड्रेड परसेंट पसंद आएगा गारेंटी हमारी तो कल आप अपने बहू को कल आप अपने बहू को ले कर आइएगा अभी आप ले जाइए और कल आप अपने बहू को ले कर आइएगा तो उनको भी एक मोबाइल दे देंगे दिखा देंगे पूरा और वो उनको समझा देंगे और वो समझ जाएंगी तो अपने आप ले लेंगी और क्या मतलब कि पैसे का कुछ दिक्कत है क्या ठीक है तो बाईस हज़ार से कम नहीं हो पाएगा आप देख लीजिए अगर आपका इतना बजट बनता है तो ले लीजिए नहीं इससे कम नहीं हो पाएगा